السلام علیکم عامر بھائی بھائی آپ سے ایک کام تھا میں جو ہوں ابھی ایک کیفے میں آیا ہوا ہوں اور مجھے ضرورت پڑ گئی ہے آن لائن اپنے بیمہ دستاویز کی ڈیجیٹل کاپی کی تو ڈیجیٹل کاپی جو ہے میرے ڈیجیلاکر میں ہے جوکہ لیپ ٹاپ میں ہے آپ سے بڑی درخواست ہے کہ آپ میرے گھر میں جا کے میری والدہ سے لیپ ٹاپ لے کے اس میں جو بیمہ کی ڈاکیومینٹ کی فائل ہے وہ مجھے میل کر دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی